मूंखे त बाइक हलाइणु इलाही पसंदि आहे बल्कि हलाइण सां मुंहिंजे अंदरि जी जेतिरी बि ऊर्जा हूंदी आहे उहो और वधी वेंदी आहे ऐं मां स्पीड बि बल्कि एतिरो न कि इलाही जल्दी जल्दी वधाए करे गाॾी हलाईंदी आहियां मां त इलाही आराम सां बिल्कुलु गाॾी खे हलाईंदी वेंदी ताकि मां हुन मौसम जो पूरे जेको बि मौसम हुन महिल हलंदो आहे हुन मौसम खे पूरो मज़ो वठी वठा ख़ासि करे जॾहिं बारिश जो मौसम हूंदो आहे त मूंखे हुन महिल गाॾी हलाइण जो इलाही शौक़ु हूंदो आहे कि मां गाॾी हलायां और भिजा ताकि मां इस और मां जंहिंजी बि गाड़ी हलाईंदी आहियां मां इलाही उत्साह सां मन सां और ख़ुशि थी करे मां गाॾी हलाईंदी आहियां मूंखे गाॾी हलाइण जो शौक़ु आहे बल्कि पसंदि बि आहे कि हा असां दोस्त यार आराम सां गाॾी में वेही करे गाॾी हलायूं और आराम से घुमणु वञऊ त जीअं कि जेकी बि मौसम आहे हुन मौसम जो असां मज़ो वठी सघूं